नोंथाङा मा फरायगासिनो आरो दायो बहा थायो बेनि बागै एसे बेखेवना होदो आं बड'लेण्ड इउनिभारसिटिआवहाय बाय'टेक्टन'लजि डिपार्टमेन्टनिफ्राय सेकेण्ड सेमेसतारआव फरायगासिनो आङो हसथेलाव थायो आरो हसथेलाव थानायनि एक्सफेरेन्सखौ बुङोबा मोननै रोखोमनि इफेक्ट दं डिसएदबानथेस आरो एदभानथेस डिसएदबानथेसखौ बुङोब्ला हसथेलनि जानायखौ आं बिराट फ्रब्लेम मोनो आरो एदभानथेसखौ बुङोब्ला खाथि खाला क्लासाव थांनाय आरो जाग्रा जाहैनाय खाथिखालाफ्राव बेनि थाखाय मोजां जायो गोजानाव थांनांगौ जाया आरो डिसएदबानथेसनि खोथा बुङोब्ला हसथेलनि ओंखाम ओंख्रि जानाया गाज्रि द्रायबो नङा वआन मानखौथ' मोजांखौनो जानो हायो मानि एखे मेनुखौनो सानफ्रोमबो बोरै जाबाय थानो बे बेनो बेखौनो फ्रब्लेम मोनो आङो बेनो आरो माबाफोर एद खालामबावनो हायो माबाफोर बुंबावनोबा बुंनाया सेकेण्ड सेमेसतार मोनबायना आङो आं दा दानो आङो इउनिभारसिटि फरायनायाव एसे बाबो बांसिनै आरो प्रेसार मोन्दों जेनेबा आङो डिग्री समाव एफाग्राफ बेबादि प्रेसार जानाङाखैमोन आरो बुंनो थाङोब्ला आरो कबिडनि थाखायबो एसे स्किप जादोंमोन फरायनायफ्रा जेनबा अनलाइन इजाम बायदिसिना जादोंमोनना बेफोरनि थाखाय फरायनायफ्राव एसे गोहोम खोख्लैदों आरो ना दा जोङो इउनिभारसिटिआव जेनेबा एसाइनमेन ओमफ्राय फ्रेजेनतेसन आरो बायदिसिना बायदिसिना फग्रामफ्रा माला माला जानानै थांस्लाबो फाथ्थाखौनो मोना इकजाम सानसे साननैनि उनावनो थाब थाब फैयो आरो ना जिखुनु इकजामफ्राहाय बेफोरनो